असां कटनी जिले में रहूं था सिंधी हुजण जे करे केतिरा ई सांस्कृत विरासत में मिलियलु घणा ई ॾिण वार आहिनि मल्हाईंदा आहियूं जंहिंमें केतिरा ई आत्मधिक कार्यक्रम करे असी पाण खे ईश्वर सां जोड़ियो ता जंहिंमें असांखे तरह ई महा प्रशन संत दरवेश फ़क़ीरु साधू महात्मा जी वर्सी था मल्हायूं जनम दिवस मल्हाए करे उन जे विचारन ते जे हलण जी कोशिश कंदा आहियूं ऐं प्रेरणा ऐं पीड़ा दंध वठंदा आहियूं अगरि संस्कृति में ॾिठो वञे त केतिरा ई ॾिण मल्हाईंदा आहियूं जीअं त जनवरीअ में तिर मूरी लाल लोई लाल लोईअ में नई फसल चढ़ंदी आहे फरवरीअ में शिवरात्री शिव जी सुबुह सवेल सनान करे शिव जी पूजा कंदा आहियूं ऐं मार्च में मार्च में होली रंग सां खेॾंदा आहियूं ऐं अप्रैल में चेटी चंड असांजो सिंधियुनि जो ॾाढो सुठो त्योहारु आहे ऐं सुठी तरह सां मल्हाईंदा आहियूं असां सिंधियुनि जो चेटी चंड ॾाढो सुठो दिवस आहे